हाँ भारत के तीर्थ स्थल का केंद्र माना गया है भारत के अंदर धर्म के लोग निवास करते हैं तो विभिन्न धर्मों के धार्मिक तीर्थ स्थल स्थित हैं भारत में हर राज्य में कई धार्मिक स्थल स्थित है धार्मिक स्थलों के साथ साथ कई ऐसे सामाजिक स्थल भी हैं जीकि किसी समुदाय विशेष के द्वारा बनाए गए हैं धार्मिक स्थल क्षेत्र को धार्मिक ही नहीं आर्थिक एवं सामाजिक रूप से सम्पन्न बनाने का काम करते हैं क्षेत्र के विकास में सहायता करते हैं साथ ही भारत में कई धार्मिक स्थल होते हैं होने के कारण पर्यटन को भी बढ़ावा मिला है मैं स्वयं ही कई धार्मिक स्थलों पर घूमने के लिए जा चुका हूँ जिसमें उज्जैन ज्योतिर्लिंग मथुरा श्री कृष्ण मंदिर शामिल है और अपनी मथुरा यात्रा का एक सुखद अनुभव रहा मैं अपने पूरे परिवार के साथ इस यात्रा में गया था मथुरा भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थल है जोकि हिंदुओं आस्था का केंद्र है